झाडा बद्दल सांगपाचें म्हळ्यार म्हाका ल्हानपणा सावन झाड लावपाची आवड आसा फूल झाडां तशेंच किचन गार्डन हांव करता मिर्ची तांबडी भाजी चिटकी मिटकी भेंडे वाल अशें आमी भाजयो लायतात आतां तेजी कुयदाद खूब गरजेची आसा कारण पयली जमीन तयार करची पडटा बरी सुपीक बनोवची पडटा जमनीत वायटी वगैरे लागची न्ही म्हणून आमी मीठ वगैरे घालतात आनी तशें शेण खत हें खूब गरजेचें आसा तशेंच आतां नवीन जिवामृत म्हणून आमी तयार करतात त्या साठी थोडें शेण गौमूत आनी तशेंच जे दाळी वगेरे आसा तेजें पीठ तातूंत भितर तें हें करून तयार करचें पडटा जिवामृत आनी ते घालप म्हळ्यार सगलें तें आरोग्याक बरें आनीक आतां कॅमिकल आमी चड अशें वापरनात कित्याक कारण तें खूब आरोग्य युरिया वगेरे हें आरोग्याक खूब माल पडटा म्हणटर आमी हें आतां ऑर्गनीक चड अशें वापरतात त्या मुळे सगळें लोकांचें आरोग्य सुदरतालें म्हणून सगळ्यांनी आतां जिवामृत करप हें खूब गरजेचें आसा आनी जिवामृत घातले कारणान ताका फळां सुद्दां बरीं येतात फुलां बरीं येतात आनी तीं फळां वगेरे खूब टेस्टी आसतात